अस पानियां दा पतीला भरने आं फिर असें अग्ग उग्ग बालियै अजकल्ल पैह्ले लोग हन अग्ग बालदे हन अग्ग बालियै ते फिर पानी रक्खना ते बोआलना ते बोआलियै ते फिर असें ठंडा करना फिर असें दुऐ भांडे च पाना पुनियै पुनियै ते फिर असें बोतलां बूतलां भरनियां भरियै ते फिर असें करना रक्खना पानी अच्छा बिच्च असें कदैं कुतै लौंग बी लाची बी लोक पाई लैंदे नै अजकल्ल हां फिर पनियै दा स्वाद आई जंदा शैल पीने दा अस ख'ल्लके लाके दे आं अस बार्ड़रा दे लाके दे रौह्ने आह्ले आं हां पानी नेईं शैल जूरिया बड़ा ऐ पानी च हां फिर अस बोआलियै पी लैन्ने आं केइयें लोकें फिल्टर लाए दे जो कुसै मौकै कुसै नै मच्छी बोर कराए दा जो ते केइयें नलके दा बी भरी लैंदे नै लोक पानी